मेरे क्षेत्र में यानी मेरे प्रखंड जो है उसमें हर पंचायत में एक एक करके स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है जिसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं यानी सप्ताह में भी बैठते हैं और रोज़ाना भी बैठते हैं और मेरे यहाँ दवाई का जो व्यवस्था है वह किया गया है छोटे छोटे बीमारी हैं उस पर भी दवा देते हैं बड़े बड़े बीमारी का उपलब्ध नहीं है लेकिन छोटे छोटे बीमारी का जैसे सर्दी खाँसी जुकाम या बुखार हल्का फल्का है तो दिया जाता है बड़े बड़े बीमारी की दवा नहीं देते हैं और हर पंचायत में एक एक करके हैं व्यवस्था अस्पताल जिसमें स्वास्थ्य जिसको दिखाना है या दवा लेना है जैसे नोचनी का हुआ यह सब भी दवा मिलता है मरहम भी मिलता है रोटी भी मिलता है बी पी लो हो जाता है उसका भी देते हैं यह सब व्यवस्था है हम लोग भी लाते हैं और खाते हैं मेरे पंचायत टारा हुआ उसमें भी है यानी जितने भी पंचायत है सब में यह सब व्यवस्था है और यह छोटे छोटे व्यवस्था के लिए स मेरे यहाँ यह व्यवस्था है या आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है ताकि छोटे छोटे बीमारी जो है वह मनुष्य को हो तो अपने यहाँ के क्षेत्र में ही अपना उपलब्ध है तो प्रयोग करके अपना हँसी खुशी या बिना खर्च के भी जाकर आस पास में जाकर लेकर अपना प्रयोग करना है ताकि मेरे यहाँ हर लोग स्वस्थ रहेंगे और मेरे यहाँस डिस्ट्रिक में भी है ब्यव जो जिसका नाम है सदर हॉस्पिटल उसमें भी बीमारी सब जो है जो दिखाया जाता है उनको भी व्यवस्था है दवा दिया जाता है या अन्य व्यवस्था भी है और वहाँ भी डॉक्टर से लेकर नर्स तक सब व्यवस्था किया गया है और हम लोग भी चाहते हैं यह सब व्यवस्था रहना ही चाहिए ताकि बीमारी भी दूर रहेगा यही सब चाहते हैं और दूसरा नम्मर मान लीजिए अगर मेरे पास में भी है अस्पताल अगर हम नय जाते हैं तो अगर हम लोग उसका समय पर न जाकर अपना बीमारी के बारे में नय बताएँगे तो हम लोग को कैसे देंगे दवा इसीलिए समय समय पर हम लोग को सप्ताहिक बना गया है सोम मंगल बुध या सब लोग जाकर अपना दवा लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं खाते हैं और कभी भी अंग्रेजी दवा खाने से पहले खाना खा लेना चाहिए और तब जाकर दवा खाना चाहिए ताकि शरीर में सही से प्रयोग हो सही जगह पर पहुँचे और शरीर को हानिकारक न पहुँचाए बहुत ऐसा भी दवा है जिसको खाली पेट में भी खाया जाता है यही सब मेरे यहाँ व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र भी अब जगह जगह खुल रहा है और पहले तो रोड सही नहीं था रोड गाड़ी अच्छी नहीं थी नहीं चलता था अब तो चलता है इसीलिए लोग यहाँ नहीं व्यवस्था हो पता है बड़े बड़े बीमारी तो चले जाते हैं पटना पटना जाकर अपना पी एम सी एच में भी अपना लोग दिखाते हैं ऐसा भी है मेरे यहाँ व्यवस्था यही सब होना चाहिए ताकि बड़े बड़े बीमारी नहीं हों लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी व्यवस्था अभी तक लोग पूरा नहीं कर पाएँ हैं जैसे वह भयानक बीमारी कैंसर भी है जो अभी तक इसका कोई लोक नहीं सही से इसका इलाज चला है लेकिन फिर भी क्या किया जाए जो करना चाहिए वह तो मनुष्य करता हीं है यही सब है मेरे यहाँ केंद्र सब में तो यही व्यवस्था होना चाहिए ताकि सिक्षा होने से भी या केंद्र खुला है और लोग ध्यान दे रहे हैं इसीलिए हम चाहते हैं जो सभी लोग आस पास के जो जितने भी हैं मेरे यहाँ जितने भी वार्ड मेंबर हैं सब या वाडे वाडे भी या हर चीज़ का पंचायते पंचायते जो केंद्र खुला है उस पर समय समय पर जाए स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना बहुत स्वास्थ्य केंद्र में जाने पर ऐड होता है यानि नाम एडविशन किया जाता है बहुत जगह ऐसा नहीं होता है अपना दवा सिर्फ़ दे देते हैं अपना लाइन में लगा कर दे देते है यह भी सुविधा अच्छी ही हैं यही सब किया जाता है अब तो जैसे छोटा इस्कूल में भी आंगनबाड़ी हुआ तो वह भी स्वास्थ्य केंद्र के तरह हीं उस उसमें भी व्यवस्था दिया गया है जैसे उसमें भी जितने भी बीमारी है छोटे छोटे जैसे मलेरिया और फलेरिया भी है तो उसका भी गोटी दिया जाता है जैसे खुराक होता है छः छः महीना या साल भर में तब वह खा लेने से क्या होता है रोक थाम हो जाता है अगर मान लीजिए हम पहले उसका प्रयोग अगर कर लेंगे तो काहे वह बीमारी होगा यही सब जानकारी के अभाव में भी यह सब हो जाता है पहले क्या था घेघा बीमारी भी क्या था पहले बहुत अधिक था पहले की अपेक्षा अब यह सब बीमारी क्या हुआ है कम गया है इसीलिए यह सब पर भी ध्यान देना चाहिए और मेरे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भी यह बताया जाता है कि आप लोक समय से पर समय पर आए और यहाँ से दवा ले जाएँ यही सब है और हर मनुष्य को अपना समय पर जाएँ और दवा लेकर उसको खाना चाहिए लापरवाही नहीं करना चाहिए बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जाते हैं और दवा ले लेते हैं आ घर आकर फेंक देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक हम लोग दवा खाएँगे नहीं तब तक कैसे हमारा शरीर अच्छा होगा या कैसे वह डॉक्टर साहब समझेंगे जो हाँ मेरा जो दिए दवा वह सूट किया कि नहीं किया यह सब क्या है जानकारी का अभाव है या बहुत मन का भी क्या है शंका होने लगता है यह सब नइ करना चाहिए इसीलिए हम लोग को चाहिए जो समय समय पर दवा खाना चाहिए और उसका स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कहना चाहिए जो हमको यह होता है वह होता है नहीं कहेंगे तो वह कैसे कहें जा जानेंगे जो हमको कौन बीमारी है इसीलिए कभी भी अपने बीमारी को नहीं छुपाना चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उसको सारा बात कहना चाहिए जो हमको बुखार लगा है या हमको जुकाम है या टाइफ़ाइड है या कोई भी अन्य बीमारी हो क्या हमको बताना चाहिए यही सब क्या है मेरे केंद्र पर यानी अस्पताल जो है सरकारी उसमें यह सब व्यवस्था है मेरे यहाँ यही सब क्या है करना चाहिए यही मेरे क्षेत्र में यह सब उपलब्ध है